जय झूलेलाल जी जी मां नीता ई थी ॻाल्हायां जी हम्म हम्म जी अच्छा अच्छा हम्म

अच्छा हा तव्हां घणो पढ़ियल आहियो बीकॉम अच्छा पहिरोयों एक्स एक्सपीरिएंस घणनि सालनि जो अथव अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा उते घणो टाइम कयव नौकिरी अच्छा ॿ सालनि जो एक्सपीरिएंस अथव ऐं सैलरी वग़ैरह घणी हुयव उते पघारु हम्म हम्म अच्छा हा पहिरीं त ॾिस शुरू में त घटि ई कंदा आहिनि जीअं भई अॻियां कमु ॾिसंदा की तव्हां कीअं था कयो हा उहो त सही आ एक्सपीरिएंस आहे त पर वरी तव्हांखे छॾे बि घणो टाइम थियो आहे नौकिरी हा त हुन हिसाब सां भई थोरी उहा जेकी हूंदी आहे आदति उहा छुटी थी वञे न नौकिरीअ जी ग़रज़ में अची था वञू त

हम्म हा हींअर ॾिसो न हम्म उहो ई हा अॻियां थी वेंदा ऐं हींअर छा उम्मीदूं बि वधीक आहिनि छो त छा जिते किथे न भई प्रतिस्पर्धा की कॉम्पटीशन वेठा हलनि की भई छोकिरियूं त हर कॉम्पटीशन में भई पहिरें नम्बर ते आहिनि भई मां कयां मां कयां अॼुकल्ह डिग्रियूं बि केॾियूं आहिनि त वधी वेई आहे प्रतिस्पर्धा वधी वेई आहे हुन में छा पहिरियों ॾिसंदा की भई कमु कीअं था कयो त ओड़े हिसाब सां तव्हांजो छा चारि साल जी तव्हांजी छुटिजी वेई आहे न त हिन हिन हिसाब सां ॾिसंदा भई हाणे वरी जुड़ण वरी उहा आदति थिए छो की घर में अची वेंदा आहियूं त पाण खे थोरी छा उहा आदति छुटी वेंदी आहे न नौकिरी जी एक्सपीरिएंस आहे उहो सुठी ॻाल्हि आहे त पर पहिरियों ॾिसंदा की भई कीअं था कनि छा था कनि कमु समुझ में अचे थो कमु समुझ में अची वियो अगरि प्रेक्टिस थी वेई अगरि सुठी तरह कयो था त पोइ पघारु त वधी बि वेंदी आहे न त पंहिंजे मथां आहे ज

हा

हा बिल्कुलु हू त तव्हां हा तव्हांजी एजुकेशन आहे प्लस तव्हां अइन इहो नौकिरी बि कई आहे ॿिनि सालनि जो एक्सपीरिएंस बि आहे तव्हां हुन हिसाब सां मिली त वेंदो पर जेसीं ताईं सिखो कयो त टाइम थो लॻे न हर कंहिंजी कंपनी जो अलॻि अलॻि हूंदो आहे न कमु त कोई बि

जी जी जी बिल्कुलु ॿुधाईंदीसांव जय झूलेलाल